ओकील लग जाइ छै बाल बच्चासभ ओकील लग जाइ छै बाल बच्चासभ तऽ ओ जल्दी नहि काम करै छै लेट करि दै छै धिआन नहि दै छै पढ़ै लिखैवला आदमी आधा रहिए वएह धिआन देना चाही एन्ना ओन्नी जाइ छिए ब्लॉक जाए छिए दुइ दिन चारि दिन लगै दै छै टाइम लगै छै जल्दी नहि जल्दी नहि बनै छै जादा टाइम लगै दै छै ओकील जाइ छिए से लेट करै छै ब्लॉक जाइ छिए आधारमे टाइम लगबै छै जल्दी नहि बनबै चाहै छै जाइ छिए बनबै छै लेट लगै छै सबकिछुमे टाइम लगै छै दुइ दिन तीन दिन दौड़ै पड़ै छै तभिओ नहि बनै छै टाइमपर टाइम दैत रहै छै आओर बनै छै नहिए ने सबकिछुमे टाइम लगैके दुइ दिन चारि दिन दुइ दिन चारि दिन पढ़ै लिखैवला बाल बच्चासभ जाइ छै बरदैके आबै छै आबै छिए जाइ छिए बोलै हइ साइकिल दे हे ई दे हे ओ दे